ہیلو جی بولیے جی آپ بولیے آپ کو کیا بات کر رہی ہیں اچھا آپ مغرب کے ٹائم آ جانا مغرب ساڑھے سات بجے کے ساڑھے سوا سات بجے کے قریب ویلکم